सवारीके लेल अहाँके कोन पगडण्डी जे है सवाल छै सवारीके लेल पगडण्डी तऽ ओते अच्छा रस्ता नहिए छै लेकिन सरेहमे खेतमे जाइके लेल पगडण्डीके खासकर लोग जादा उपयोग करै छथिन पगडण्डीके रास्ताके जादा शॉर्टकटमे लोग उपयोग करै छथिन लेकिन मुख्य रूपसँ तहन जे देखल जाउ तऽ पगडण्डित रास्ता जे छै आधुनिक युगमे ओ खत्म विलुप्त भेल जाइ छै आओर जकर कारण छै कि मुख्य मार्ग सड़क मार्ग तहन जे जादा विकसित होइ छै एहि कारण पगडण्डी जे अब अपनेके खेतमे ही देखाइल जाइत पहिले आबके शहरमे भी जाइके लेल एक अलग पगडण्डी होइत रहल शार्टकट रास्ता जकरा हम सभ तहन अपना भाषामे बोलै छी लेकिन आजकल जे पगडण्डित रास्ता जे छै से रहि गेलै आब शहरमे देखल जाइ छै पगडण्डीमे यात्राके जे वर्णन छै कि आड़ी टाइपके जे रस्ता सरेहमे बोलल ओकरे पगडण्डित रास्ता बना देल जाइ छै पगडण्डी यानि जे पैदल चलैवला रास्ता भेलै जकर छोट स्पेस तहन होइ छै ओहि रास्ताके जे है पगडण्डित रस्ता बोलायल जाइ छै पगडण्डित रस्ताके जे वर्णन छै इएहे छै जहाँ तक बात रहि गेलै पगडण्डित रस्ता अब अपनेके तहन बहुत कम देखल जाइ छै पहिले जे तहन जे रहलै जे पटना जाउ तहन जे है से सीतामढ़ी जाउ एसन बहुत एसन रस्ता जेना मुख्य मार्गके अलावा भी पगडण्डी रस्ता कहल जाइत रहलै है जकरा हम अपनेके बार बार बोलल छी जकराकि सरेहेमे आड़ी टाइपके रास्ता जे बोलै छै ओहि तरहके शार्टकट रास्ता जे होइत रहलै है सरेहेमे जाइके तहन छै उसी तरह पगडण्डीके रास्ता होइ छै आओर पगडण्डीके रास्ताके यही वर्णन छै